जी हाँ सरकार को खेल को बढ़ावा देने के लिए पैसे अवश्य खर्च करने चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़के पढ़ नहीं पाते हैं उनके पास टेलेंट तो रहता है लेकिन उन उन उनका खेलने में अधिक मन लगता है तो उनके खेल के लिए उनके खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार को खेल की कोई योजना लानी लानी चाहिए या तो किसी क्षेत्र में खर्च करना चाहिए जैसे इस्टेडियम चाहे बना दे चाहे चाहे कोई ग्र ग्राउंड बना दे जहाँ पर खेल सभी लोग खेल सकें गरीब बच्चे जब पढ़ नहीं पाते हैं वो लोग ज़्यादातर खेलते ही रहते हैं उनकी खेल को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए को सरकार को पैसे खर्च करना और आवश्यक है इसे ग्रामीण क्षेत्रों में इस्टेडियम नहीं रहते हैं तो बच्चे लोग खेल खेत के खेत के मैदान में ही खेल लेते हैं अगर खेत साफ रहता है तो वहीं सब लोग साथ बैठ कर खेल लेते हैं लेकिन से शहरी इलाकों में ज़्यादातर इस्टेडियम रहते हैं तो वहाँ के बच्चे लोग ज़्यादा सक्सेस होते हैं खेल में जैसे क्रिकेट हो गया कबड्डी हो गया फूटबौल हो गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह है कि यहाँ इस्टेडियम नहीं रहते इसलिए यहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो सरकार से गू गुज़ारिश करना चाहूँगा की ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं क्षेत्र बना दें इस्टेडियम बना दें ताकी बच्चे गाँव के बच्चे भी आगे बढ़ सकें अगर मुझे अवसर मिला तो मैं जरूर क्रिकेट को प्रीफर करूंगा की कृ क्रिकेट बच्चे सीखें क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का क्रिकेट में रुचि ज़्यादा रहती है जैसे हम ही लोग हैं गाँव में हम लोग ज़्यादातर क्रिकेट ही खेलते हैं सभी दोस्त लोग बोलते हैं कि अगर क्रिकेट में हम लोग भर्ती हो जाएंगे तो एक कैरियर वहाँ पर बन जाएगा हम लोग इसलिए मैं अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं ज़रूर अपने यहाँ गाँव में एक इस्टेडियम बनवाऊँगा ताकी गाँव के बच्चे भी यहाँ से पढ़ लिख कर खेल कूद कर कहीं अन्तर्राष्ट्रीय जो खेल खेल होते हैं जैसे फिफा वोल्ड कप हो गया फूटबॉल हो गया वोल्ड कप ये क्रिकेट का वोल्ड कप हो गया यहाँ भी ताकी खिलाड़ी और अच्छे से जाएँ और हम लोग एक बार जरूर विश्वकप जरूर जीतें